اردو زبان میں روز مرہ میں استعمال ہونے والے جملے کھانا بہت مزے دار ہے مجھے دیر ہو رہی ہے شکریہ مہربانی محاورے آنکھ مارنا پانی پانی ہونا ناک میں دم کرنا وغیرہ وغیرہ